असां खे पंहिंजे सेहत जो जाम ध्यानु रखणु घुर्जे वॾा चवंदा आहिनि त सेहत ई पैसो आहे हेल्थ इज़ वेल्थ उन लाइ असां खे पंहिंजो खाधे पीते जो बि ध्यानु ॾियणु खपे सभु खां पंहिरीं सुबुह जो सवेर उथणु खपे चवंदा आहिनि जेके सिज जे मतिलब अचण खां पंहिरीं उथंदा आहिनि उन्हनि जी सेहत ठीक रवंदी आहे उथण सां थोड़ो योगा वग़ैरह कजे ऐं कॾहिं बि असां जेको पाणी पीयूं था उन खे टहिकाइणु खपे ऐं बॉइल करे उन खे थदो करे पी जे उन खां पो असां खे चयो वेंदो आहे कि नाश्तो राजाउनि वांगुरु खाइजे मंझनि प्रजा वांगुरु खाइजे ऐं रात जो हिक फ़क़ीर वांगुरु खाइजे ऐं उन सां गॾोगॾु असां खे पंहिंजे खाधे में कोशिश करे सायूं भाॼियूं ऐं पतनि वारियुनि भाॼुनि जो सेवनि करणु ज़रूरी आहे ऐं उन सां गॾु दालियूं दालियूं ऐं प्रोटीन्स वारा खाधा जीअं कि पनीर बि खाइण घुरुजे जिनि सां असां जे शरीर खे प्रोटीन्स मिलंदो उन खां पोइ वॉटर जे पाणीअ जे लाइ असां खे पाणी पूरे अंदाज़ में पीअणु खपे उन सां गॾु जूसनि जे लाइ असां खे फलनि जो जाम सेवनि करणु खपे ऐं इयो याद करणु जरूरी आहे कि कॾहिं बि रात जो सते अठे खां पोइ फल न खाइबा आहिनि न त ता उहे मधुमेह जो कारणु बणिजंदा आहिनि जेतिरो थी सघे कि सुको फल यानि कि खाॼा बादामूं सुबुह जे टाइम ते खाइजनि ऐं अगरि असां उहे रात जो खाइंदासीं त उहे असां जे शरीर खे नुक़सान कंदा ॿी ॻाल्हि त कॾहिं बि असां खे पारूथी रोटी न खाइण खपे कोशिश करे भाॼी पारूथी न खाइणु खपे पर चवंदा आइनि त जेको फुल्को हूंदो आहे उहो अगरि असां रात वारो सुबुह ताईं खाईंदासीं त उहो कैंसर खां बि बचाए थो पर वधीक पारूथो न खाइणु खपे जेतिरो थी सघे पंतालीहनि मिनिटनि जे अंदरि जेका रोटी तयारु थे ती कलाक या पंतालीहनि मिनिटनि जे अंदरि उहा खाई छाॾिण खपे इन खां सवाइ हमेश पंहिंजे डॉक्टर खां पंहिंजे शरीर जो हिकु चेक अप कराइणु घुर्जे शुगर यानि कि मधुमेह पंहिंजो ब्लड प्रेशर चेक कराइणु खपे उन सां गॾोगॾु रात जो भॻवान जो ध्यानु करे उन खे थैंक यू चइजे कि मुंहिंजो शरीरु हिकु दमु ठीक आ सुबुह जो उथणु सा पंज ॻाल्हियूं असां खे चवणु खपनि कि मां बिल्कुल ठीकु आहियां मुंंहिंजो शरीरु बि बिल्कुल ठीकु आहे मुंहिंजे घर जा सभु भाती बि बिल्कुल ठीकु आहिनि ऐं मां हिकु दमु ठीकु ठाकु आहियां त असां ओ के थी रहंदासीं